एहिठाम घरके ककरो फैल नहि छै जगह कम छै ताहिके चलते भाड़ा पर नहि लगै छै मेजरगन्ज जाइमे से भाड़ा पर दै छै लोक घर ओहिठाम तऽ हॉस्पिटल छै बैंक छै ब्लॉक छै इसभ छै तेहि सभके चलते ओहिठाम लोक बाहरसँ अबै छै लोक तऽ लै छै आ एहिठाम तऽ देहात छै तऽ देहातमे तऽ सभ अपने अपने बनबै छै तऽ ओहो तऽ पहिले ककरो खपरा छलैया ककरो फूस छलैया आब तऽ सभ अपन अपन बना लेलक नीक तऽ आब तऽ अपना जोग छै अथि भाड़ा ताड़ा लगाबै बला नहि छै आ मेजरगन्जमे छै तऽ अपन भाड़ा पर लै छै लोक सभ बाहर बाहरके लोक सभ अबै छै तऽ लै छै आ एहिठाम से सभ नहि छै किराया पर लगैबे छै हँ किराया जे जेहन लेलक हँ जे जेहन लेलक ककरो दुइयो हजार ककरो चारियो हजार ककरो पाँचो हजार जे हिसाबसँ लेलक तेहि हिसाबसँ से लोक दै छै आ गाम पर तऽ लोकके अपने रहय लए छहियै नहि तऽ लोक भाड़ा पर कथि लगाइत